अस्सी हज़ार नौ सौ सत्तर सत्तर हज़ार आठ सौ बीस सत्तर हज़ार नौ सौ पचास पचास हज़ार सात सौ अस्सी दस हज़ार नौ सौ पचास